शिक्षा ने सांस्कृतिक प्रथाओं को काफ़ी तरह से प्रभावित किया है जैसे कि पहले हमारे यहाँ पे सती प्रथा थी छुआ छूत थी ये सारी चीज़ें बहुत मानते थे अंधविश्वास वाली बातें बहुत चलती थीं पर अब क्या हो गया है कि जैसे जैसे लोग पढ़ रहे हैं और उन्हें पता चल रहा है कि हैं भई ये चीज ऐसी होती है और ये चीज ऐसी होती है तो उन्हें यह पता चल रहा है कि हाँ भई इक्वल मतलब समाज में एकता के क्या क्या माइने है समाज में खुद के लिए प्रति राइट्स क्या क्या हैं तो जैसे जैसे वो पढ़ते जा रहे हैं उन्हें पता चल रहा है कि हाँ हमें इस प्रकार से जो पुराने ज़माने में क्या हमें ये सारे कार्य नहीं करने चाहिए शिक्षित होने की वजह से सांस्कृतिक प्रथाओं में बहुत चेंज हुआ है जैसे कुछ कुछ बुरी प्रथाएं हैं तो उनका अंत हो रहा है कुछ कुछ अच्छी प्रथाएं हैं उनका भी अंत हो रहा है हमारे जैसे कपड़े पहने की सांस्कृतिक है तो कपड़े बच्चे जैसे जैसे पढ़ते जा रहे हैं तो उन्हें ज़्यादातर इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में बच्चे पढ़ रहे हैं तो उन्हें ऐसा हो रहा है कि वो ना ही वो ये नहीं समझ रहे हैं कि हाँ भई हमें हमारी यहाँ की वेषभूषा है जो उस कपड़े पहने के तौर तरीकों को नहीं समझ रहे हैं वो बाहर के जो बाहर की जो आउट ऑफ़ इंडिया के जो लोग होते हैं वो किस तरीके से कपड़े पहनते वो सब पहनने के चक्कर में वो अपनी पहचान को खोते जा रहे हैं और ये चीज़ उन्हें अभी समझ आ नहीं रही जब वो जब तक जब जाकर उन्हें वो चीज़ समझ आएंगी तब तक बहुत देर हो चुकी होगी